हाँ नमस्ते बताइए अच्छा तो शादी गाँव में है कि लॉज में है जैसे

आपको हॉल कितने बड़े में चाहिए बता सकते हैं अच्छा अच्छा और जैसे मंडप कहाँ और इस्टेज सो कहाँ होगा वह सब हो जाएगा तब वह खाना पीना क्या व्यवस्था क्या कैसे क्या बनवाएँगे या सिम्पल भोजन रहेगा या नान वेज्ट कुछ में अच्छा अच्छा

पहले तो हम पूरे हाॅल को मंडप से चारों तरफ़ से ग्राउंड करेंगे ऊपर पूरा बैलूंस लगा देंगे जहाँ इस्टेज होगा उसके और जो पीछे वाला बैकग्राउंड होगा फूलों की रहेगा बढ़िया

और क्या कहते है कि मंडप जो रहेगा आप अपने मर्ज़ी से कहीं चाहें कमल वाला स्टेज रखें चाहे सिम्पल में रहे मगर देखेंगे ख़ूबसूरत रहेगा खाने का करेंगे पूरा एक दम पूरे में कर देंगे ताकि एक लोग जितने भी बराती हैं अराम से वहाँ पर भोजन कर सकते हैं और वहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँगी सर लाइटिंग सो पूरा रहेगा घर और देखिए खाने पीने यहाँ तक वेटर भी रहेंगे और जो पार्कि वह जो भी व्यवस्थाएँ होंगी वह सब बहुत ही अच्छी होने वाली है तो यह सब जो भी हैं तब बात कर लिया जाए तो थोड़ा और भी तो एक दिन पहले ही करना पड़ेगा ना ठीक जी सब कुछ हो जाएगा बढ़िया से टेंसन मत लीजिए आप ओके